ओना भारत क़ोन बिहार क़ोन भारते कृषि प्रधान क्षेत्र थिक एहिठामक मुख्य धन्धा जे छै पशुपालन आओर पहिनहुसँ रहल छथि ओहिमे कृषिसँ उत्पन्न अन्न जे छै ताहिसँ हर व्यक्तिके जे अपन जीवनके आकांक्षा छै से पूरा होइ छै भारत देशके लोकके अन्न भेटै छै तेँ एहि अवधारणाके तऽ हर आदमीके आकर्षण छै मगर किछु किछु किछु किछु दिक़्क़त जे छै स्थानीय जगहपर किछु कोशीक मारल छै किछु गङ्गाक मारल जगह छै जगह जे छै ताहिसँ ताहि तरहक खण्डित खण्डित भूमि भऽ गेल छै जे कृषि विकासमे मने यथार्थ सुधार नहि छै तऽ सरकारके सङ्गे सङ्गे हमरो सन सन किसान बरग़र जे धिया पुता छै तकरा दुनू गोटेके समन्वित जा विकासात्मक योजना नहि कोनो बनतै ता कृषिमे सुधार जे छै से कम हेतै आओर जाहिठाम समुचित ढंगसँ किसानो आओर सरकारके बीचमे हेतै ओहिठाम कृषिके विकास बेसी हेतै